साढ़ै जेह्ड़े इत्थे इनडोर गेम बिच्च आंदे लूडो कैरम स्नेक लीडर होर एह् जेह्ड़ा चैस मारवल मारवल मतलब साढ़ै इत्थे लुत्ता खेली जंदा ओह्दे बिच्च बी दो दो मतलब दो बच्चें दियां टीमां बनी दी होंदी दो तिन्न जिन्ने बी बच्चे होंदे उं'दी टीम बनी दी होंदी लुत्ता होंदा होर मतलब ओह्दे बिच्च छे डब्बे होंदे उसी लु जेह्ड़ा लुत्ता होंदा ओह् पत्थर दा होंदा होर उसी इक लत्त उप्पर चुक्कियै खेलदे पैह्लें इक इक जेह्ड़ा इक डब्बा बने दा होंदा पैह्ले उसी क्रास करदे फ्ही जेल्लै ओह् क्रास होई गेआ फ्ही दूआ डब्बा करदे फ्ही त्रीआ डब्बा करदे फ्ही चौथा फ्ही पंजमा फ्ही छेमां जेह्ड़ा लास्ट च होंदा ओह् अग्गें जेह्ड़ा समुंदर बनाए दा होंदा ओह्दे बिच्च फैंकदे फ्ही उसी पिच्छें फैंकदे फ्ही जेह्ड़ा जेह्ड़े खान्ने बिच्च पवै ओह् होई गेआ ते उसी मतलब क्रास करदे कि ओस खान्नें बिच्च जियां अस इक पैर चुक्कियै चलने ओस खान्नें बिच्च अस रुकी सकने मतलब थोह्ड़ा वेट करी सकने फ्ही अस अग्गें होर खेली सकने